औ नंगौ गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनो जोबोद मुलाम्फा होयो मानो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो गेलेनायजों जों गामियाव ज' ज' ओंखारलायनो हायो लोगोफोरजों मिनिलायनो रंजालायनो हायो आरो माखासे गथ'फ्राबो जायफ्रा ओरैनो थालाबायनानै गाज्रि खामानि जेनबा जौ जुवाफोरजों गोदोलाङो बिसोरनि थाखायथ' गेलेनाया जोबोद मोजां आरो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहा जुदि गेलेनायजों बेबायदि बिजि एबा बिजि एबा गेलेनायाव थाबाय थायोब्ला गिदिरफोरनिफ्रायबो माबा मोनसे बोसोन मोनगोन आरो बै गाज्रि खामानियाव थांनो नागिरनाया गेलेनायजों बे गेलेनायानो होबथागोन आरो आरो बेल' नङा गेलेनाया गावनि देहाखौ मोजां लाखिनायजों माबा मोनसे बयबो गामिनिफ्राय गेलेनो गोरों जायोब्ला जिखुनु खेलायानो जा जेन'बा जोलुर माबा मोनसे बेडमिन्टन क्रिकेट बायदिसिना खेलायानो जा जुदि मोजाङै गेलेनो हायोबा जोङो जो गावजों लोगोसे गावनि गा गामिखौ मुंदांखा खालामनो हायो जुदि जों गावनो गाव मोजाङै गेलेयोबा जों गावनि गामिजों लोगोसे गावनि मुंखौ मुंदांखा खालामनो हायो आरो जुदि नों गोजौ लेबेलाव गेलेनो हायोबा जोंनि रायजो हादर आरो हारिनि नामा जोंना मुंदांखा जायो आरो बेनि थाखायनो जोंना गामियारि गेलेनाया जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो आरो बेल' नङा जों जुदि मोजाङै गेलेयोबा जोङो इयुनाव जोंनि मा होननानै बुङो बेखौ जोंनि जब साख्रिफोर माबा मोनसे साख्रिफोर डिफेनस जेन'बा आर्मि पुलिस माबा मोनसे जों साख्रि मावनो थाङोब्लाबो जों गेलेनायजों जोबोद इजिलि माने जों गोरलैयैनो बे साख्रिखौ मोननो हायो बेनि थाखायनो जोंनि गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा मानो होननानै बुङोबा दानि जुगावथ' जोंनि भारत हादराव साख्रिनि सिट आ एसेबां मानि गोबां नङा गावनि सायावसो जायो गासैबो बेनि थाखायनो जों गेलेनायजों गावनि इयुननि माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हायो आरो बेनि थाखायनो गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मुलाम्फा